उदक घाळपाक आनी शुद्ध करपाक आनी सगळ्यांत कॉमन घरांत जी पद्धत यूज करतात ती म्हणजे उदक आमी खतखत्ता जेन्ना आमचें उदक खतखत्ता तेन्ना तें एक हाय टेंमप्रेचराचेर आसता आनी तें हाय टेंमप्रेचराचेर आसले कारणान भितरले सगळे जंतू किटाणू जें कितें आसता तें मारता आनी तशेंच आमकां शुद्ध आनी अशें शुद्ध आनी क्लिन उदक दिता जी जें करून आमी पियोंक शकता